कोविड नाइन्टीन महामारी ने हमारे क्षेत्र में यात्रा पर्यटन को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है जैसे की लोगों का कामकाज खत्म हो गाया है और यात्रा और पर्यटन का कार्य तो जैसे पूरा तरीके से खत्म ही हो गया है लोग पूरे तरीके से बेरोज़गारी पे आ गए है पहले के मुकाबले जितना काम हुआ करता था अब वो काम नहीं होता है लोगों की उतनी ज़्यादा कमाई व आमदनी नहीं हो पाती है